हलो हांव विंद्या डॉक्टर उलयतां डॉक्टर विंद्या उलयतां गोवा मॅडिकल कॉलेजिंतल्यान तुमी कॉल केला तुमकां कितें क्वरी आशिल्ली हय पळय दीन दयाल कार्ड करपा खातीर तुमी पयलीं म्हटल्यार गोवन ओरिजिनाचे आसपाक जाय रेझिडाट ऑफ गोवा आसपाक जाय डेट इस ट्वेंटि फायव्ह इयर्स तुमचे कडेन पयलींचें लायक ट्वेंटि फायव्ह इयर्स आसून तुमचे कडेन तो सर्टिफिकेट आसपाक जाय डेट यू आर रेझिडेट ऑफ गोवा तेच्या मागीर तुमी फेमिलीनी फौर मॅम्बर्स आसा जाल्यार तें कार्डाच्या तुमकां फौर लेख मेळटा फौर लेख रुपीझ ताका लिमीट आसा कार्डाक सो त्या कार्डाक सो तुमकां तें खंयचें जाल्यार ऑपरेशन करपाक वा तेचो ट्रिटमॅंट वा तेचो सगळो जो फी जातलो जो अमाउंट जातलो सो त्या कार्डाच्या वैवरांतल्यान कट जातलो सो तुमकां कांय पै करपाची गरज पडपाक ना सो इफ चार जाणां आसा जाल्यार फौर लेख कवर येता आनी सपोझ दोग जाणां आसा जाल्यार इट इस टू लेख सो तें डिफिसीट जें लिस्टड आसा पळय ना पर पर्सन एट अ टायम यू कॅन लायक चार लाख आशिल्ले चार जाणांक आसा जाल्यार आतां सपोझ एकल्या कोणाक जाला तो फूल फौर तो फूल फौर लेख घेवूं शकता ऍट अ टायम कार्ड करतना ना ना कार्ड करतना तुका जस्ट तेन्ना तुमची कितें मिनिमल फीस आसा ती पै करची पडटली अॅन्ड आफटर एवरी त्री इयर्स मागीर ते रिन्यूअल करप आसता इन द मुनसिपेलिटी ओर तुमची तुमची जी हें आसतली पंचायत थंयसर तुमकां तेतूंत रिन्यू करपाक वचचें पडटलें लायक तुमकां कॉल येतलो आनी

फक्त गोवान गोवान खंयच्या हॉस्पिटलांत प्रायव्हेट ओर गव्हरमॅंट हेचो तुमी यूज करूंक शकता भायर करपाक मेळपाना तुमी गोवन ओरिजीन ना जाल्यार जावचेंना ना ना ओके बरें थॅंक यू